हांव आतां आमच्या म्हापशा शहरांत रावतां बार्देस तालुक्यांत रावतां पूण म्हजें मूळ घर मांद्रे मांद्रे म्हणजे पेडणे तालुक्यांत येता तें आनी म्हजें बालपण आनी म्हजें प्रायमरी शिक्षण म्हजें हायस्कूल शिक्षण मांद्रेंच जाले मांद्रे गांव म्हाका खूब आवडटा आनी मांद्रे गांव आमचें एक म्हणजे निसर्ग सौंदर्याक एकदम सामकें बरें आसा निसर्ग सौंदर्य इतलें बरें आसा मांद्रे गांवांत आनी मांद्रे गांवची सगळ्यांत बरी जी म्हाका एक गोश्ट आवडटा ती म्हणजे मांद्रे गांवचो आमचो समुद्र किनारो आनी तो मांद्रे गांवचो समुद्र किनारो आनी ताची जी वेळ म्हणटा ती इतली विस्त्रृत आसा आनी इतली व्हडली आसा की तशी वेळ म्हणजे हांवेन आनीक हांवेंन गोंयान तशी पळोंवक ना इतली सुंदर ती आसा आनी एके सायडीक समूद्र आसा दुसरे सायडीक टेकडी आसा टेकडीचेर अशी हिरवी हिरवी बरीं झाडां आसात आनी ताका लागून मांद्रे गावांत एक खूब ते सौंदर्य आयलां आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे समज वेळेर वच वचचें खातीर पयली एक अशी धाकटीशी नदी आसा ती नदी ओलांडून वेळेर वचचें पडटा आनी ताका लागून त्या वेळेर वचपाक खूबच समाधान मेळटा आनी ते निसर्ग सोंदर्य ते टेकडी वरसून जेन्ना आमी पळयता तेन्ना खूब मनाक समाधान जाता